फाटल्या म्हयन्यात हांवें लग्ना खातीर एक पैन्ट मागयल्ली ताचे मोल फक्त हजार रुपया आशिल्ल्यान आनी म्हाका खूब उमेद जाल्ली पूण जेन्ना हांवें ती पयल्या फावत धू धुवपाक घातली तेन्ना तेजो सगळो रंग देंवलो तेन्ना म्हाका जाणटेल्याची ती म्हण उगडास जाली सवाय खाण पोटफुगे म्हूण